बिहारमे अहाँके जे छै से स्वास्थ्य व्यवस्था जे अहि से प्राइभेटमे तऽ अहाँके बुझियौ जे ब्लड चूसै छथिन प्राइभेट जे डॉक्टर छथि ओ तऽ बुझियौ एकटा डकैत छथि ओ तऽ अहाँके ब्लडे टा लै छथिन शरीर से रुपैआ चूसै छथिन गरीबके लेल बड्ड खराब छै तखन रहलै जे सरकारी व्यवस्था सरकारी व्यवस्था स्वास्थ्य केन्द्र जे छथि से बड्ड नीक व्यवस्था देने छथिन ओहिमे जे छै से लोक नहि ओकर फायदा नहि लेबऽ चाहे छथिन कियाकि हम जे छै से अनुमण्डलमे रहल छी दरभंग झँझारपुर अनुमण्डल आओर अहाँके दरभङ्गा डी एम सी एच ओहिमे हम डेढ़ महिना रहलहुँ हेँ पतिके ऑपरेशन करबेलहुँ हेँ हाँलाकि हमरा लगमे आयुष्मान भारत कार्ड जे छै से हमरा लग नहि छल तैँ हमरा विशेष लाभ नहि भेटल मगर आधुनिक जे किछु व्यवस्था छै से ओतय बढ़िऑं भेटल बढ़िऑं डॉक्टर छथिन बढ़िऑं सभके ध्यान रखे छथिन कोनो दिक्कत नहि एगो पटना पी एम सी एच पी एम ओ सी एच मे जे छै से खूब नीक व्यवस्था छै हाँलाकि हमर केस बिगरि गेल हमर पेशेन्ट नहि बचला ओतो तैँ हम ओतो ब्लड देलियै ओ ब्लड ओत्तै रहि गेल डी एम सी एच मे तऽ ओहिले कोनो बात नहि हाँलाकि डॉक्टर सभ पूरा ध्यान राखै छथिन ओहिमे लोकक कमी छनि जे लोक सही से नहि पहुँचलाह लोक पहुँचे छथि प्राइभेटमे जे प्राइभेटमे जायब प्राइभेटमे तऽ नीक व्यवस्था छै मगर प्राइभेटमे तऽ एक डॉक्टर रहै छथि आ ओहि परमे लाख टा पेशेन्ट आ अपन चूसबबे छथि घरारी बेचके लऽ जाइ छथि आओर ओहिमे दै छथिन खेत बेचके लऽ जेताह ओहिमे देथिन आ डी एम सी एच पी एम सी एच झँझारपुर अनुमण्डल ओ जे पूरा ध्यान रखे छथिन